हाँ दीदी लीना दीदी बोल रहे हैं प्रणा प्रणाम दीदी बोल रहे हैं दीदी अथी थोड़ा चावल उवल लेना था दस पैकेट बारह पैकेट है आपके पास कौन सा है कौन सा अच्छा वाला है तो उसके साथ है ना मतलब प्रूव प्रूव्ड के साथ है कागज़ पत्र के साथ है अच्छा कौन सा चावल है डुप्लिकेट और नहीं ना है मिक्स तो नहीं कर दिए हैं ना नहीं ना है मिक्स किया हुआ हाँ ओ ब्राण्डेड है अच्छा ठीक है देखते हैं तो ब्राण्डेड है कि कैसा है अच्छा अच्छा वाला भी है तेल तेल भी है सरसों का तेल है सरसों का तेल कौन ओरिजनल वाला है कि डुप्लिकेट है अच्छा कौन सा है कलश है कि महात्मा है अच्छा है ना ब्राण्डेड वाला हमको ब्राण्डेड कम्पनी से लेना है अच्छा ठीक है ठीक है और बिस्किट सब बिस्किट और वह अच्छा वाला है तब और गुड डे और बिस्कुट और नहीं है ना अरे गुड डे बिस्कुट लेना था दस पैकेट अच्छा ठीक अच्छा वाला ब्राण्डेड कम्पनी यह है ना ठीक ठीक है आपसे मिलते हैं तब

हाँ हाँ मतलब पेड करेंगे तुरन्त पैसा पेड करेंगे ब्राण्डेड कम्पनी से लेंगे ठीक है ठीक ठीक और तेल तेल वगैरह भी लेना था बिस्किट भी लेना था चावल भी लेना था ठीक है रखते हैं आकर के मिलते हैं

ठीक ठीक है आकर के मिलते हैं ठीक है आने के बाद तब मिलेंगे